कोरोना कालमे शिक्षा बहुत प्रभाब परले रहे आओर इसकूल कॉलेज सब बन्द भऽ गेलै रहे तऽ बच्चा आरके पढ़ाइ पर बहुत प्रभाब परलै रहे हइ आओर जइसे मे वैसे ऑनलाइन पढ़ाइ सब पढ़ै छलै आओर ऑनलाइनके शिक्षा उपलब्ध करेलकै आओर ऑनलाइन सब कोरोना कालमे घरपे बैठके ऑनलाइन पढ़ाइ करै छलखिन आओर ऑनलाइनके शुरूमे जइसे कोरोना कालमे अस्पतालमे जाके वैक्सिन भी सब लै इसकूल कॉलेज पर सरकारी स्वास्थय बला एलखिन आओर वैक्सिन भी दै छलखिन छलखिन आओर मनुष्यके बहुत भी प्रभाब परलै कोरोना कालमे इसकूल कॉलेज सब बंद भऽ गेलै छलकै लै आओर कोबिड केंद्रके करण के सब से अलग छलखिन आओर कोविड महामारीमे गरीबो आरके भी बहुत प्रभाब परलै जइसे से इसबके घर से बाहर एनाइ बन्द भऽ गेल छलै आओर सबके कोरोना कालमे बहुत तकलीफ भेलै जैसेमे क कोरोना कालमे कॉलेज आर इसकूल सब बन्द भऽ गेल छलै तऽ बच्चाके बहुत पढ़ाइ पर प्रभाब परलै आओर एना ओही पे जो ऑनलाइनके सुबिधा उपलब्ध भेलै आओर सब बच्चा खुशी खुशी घर बैठल बैठल पढ़ै छलै पढ़लकै आओर शिक्षा केंद्रके तकनीक ऑनलाइनके शिक्षा भविष्यमे महामारीके तहतमे एगो वही गरीब आरके गरीबो आरके रोइक देलखिन जही छलखिन तही रोइक देलखिन और वही से फिर सरकार द्वारा खाना और सब किछ के उपलबंध भेलय